हमरा सभके क्षेत्रमे शुरूसँ बॉलीवुड आओर टॉलीवुड चलि रहल छै टेलिविजन पर लोक सभ सिनेमा देखैत छथिन जाहिसँ बहुत लोककेँ आउटफिट प्रभावित भए रहल छै जेना ओहिमे से जे हीरो सभ रहैत छथिन या जे गुन्डा सभ विलेन सभ जे होइत छथिन हुनकर आउटफिट रहैत छै बड्ड नीक लगैत छै देखैमे लोभान्वित करैत छै लोककेँ जाहिसँ कि लोक अपन आउटफिट बदलि लै छथिन हम जे छी से बेहतर आउटफिटके लेल मूवीमे जे फिलिम सभमे होइया अहाँकेँ जे सभ हीरो सभकेँ ओ पहिर कऽ आउटफिट बनाबऽके कोशिश करैत छी हमरा नीक लागैया सभसँ नीक जे दक्षिण भारतके जे फिलिम सभ छै आओर हुनकर सभके जे मतलब कपड़ा पहिनेके ढङ्ग जे छै से बड्ड नीक लगैया हमरा जाहिसँ कि हम प्रभावित छी हीरो सभ छथिन जेनाकि दक्षिण भारतमे एक छथिन हीरो हुनकर कपड़ा बड्ड नीक छै पुष्पा फिल्म कयने छथिन मूवीमे हुनकर बड्ड नीक छै आउटफिट एहि से ही हम पहिनेके कोशिश करैत छियै